नमस्ते भैया

यस गुलाटी इलेक्ट्रॉनिक सबसे अच्छी इस समय दुकान चल रही है वहाँ पर सामान जो भी मिलेगा उचित रेट पर मिल रहा है और वहाँ पर मिस्त्री भी मिल उपलब्ध हो जाएँगे हाँ सामान सब जो मिलेगा सब उचित रेट में मिलेगा हाँ जो भी है बोर्ड है तार है ऊ सब मतलब अच्छी अच्छी कंपनियों का वहीं पर वोरिजिनल सामान गारंटी के साथ उसी दुकान से मिलता है हाँ हाँ नहीं नहीं सामान सब कुछ मिल जाएगा वह मतलब बहुत अच्छी दुकान है ना शहर की अच्छी मानी जानी दुकान है वहाँ पर मतलब हर मेल सामान मिलता है और जो भी सामान लेंगे मतलब सब कुछ वहीं पर उपलब्ध है बहुत अच्छी दुकान है हाँ वह भी पहले सामान लेने से पहले मिस्त्री को साथ में ले चलेंगे उसको दिखाएँगे कितना सामान लगेगा उसका पर्चा बनेगा तब मतलब उसको जाकर के सामान को लेना होगा कितना सामान है पहले आप सामान इकट्ठा करिए तब हम लोग आकर उसको मतलब ठीक करेंगे बनाएँगे और वायरिंग भी करना पड़ेगा अब उसमें सामान आप क्या लगवाएँगे पाइप लगवाएँगे मतलब अंडरग्राउंड होगा या मतलब ऊ ऊपर वाला होगा अरे दस पंद्रह रूम का काम से कम मान लीजिए कि बीस हज़ार रुपये मान लीजिए अरे अरे उसमें दो चार लेबर काम करेंगे मतलब अकेले तो होगा नहीं पंद्रह रूम का काम है आँय तब उसका मतलब मतलब मज़दूरी बाटेंगे तो उसमें कुछ बचना भी चाहिए नहीं तो मतलब दिहाड़ी भी नहीं आएगा हाँ हाँ हाँ उसका सब कुछ हो जाएगा पूरा सामान आपका होगा मज़दूरी हम लोगों का होगा सिर्फ बीस हज़ार होगा उसमें से मतलब हाँ हाँ तो भाई सामान तो आप दुकान से लाएँगे तो दुकानदार का पैसा आप वहाँ पेड करेंगे हाँ और यहाँ तो मतलब जो हम लोग आएँगे उसका मतलब मज़दूरी हम लोग लेंगे उसका वह आपका जो पूरे रूम का वायरिंग करना है उसका मज़दूरी हम लोग अलग से लेंगे और दुकान वाला अपना पैसा सामान का वहाँ पर ले लेगा हाँ हाँ और तार ऊर सब जो ले मतलब लेना है वो अच्छी कंपनी का लेना या आर के लाइट का या एंकर का तो उसमें क्या है मतलब कभी नुकसान नहीं होगा तार का ठीक है ठीक है हाँ